बसि मज़े में आहियूं हा

हा गुजरात में जाम शयूं आहिनि घुमणु जूं तव्हांखे कहिड़ी प्लेसिस घुमिणी आहिनि जीअं टूरिस्ट जनि जी आहिनि बीचिस थिया माउंटेन्स थिया या मंदर थिया तव्हांखे अच्छा अच्छा लॻे थो तव्हांजे इन ग्रुप में वॾा माण्हू आहिनि इन करे ॿार ॿार आहिनि सभु उन्हनि अच्छा वॾनि माण्हुनि लाइ

हा हा वांदो न आहे आसे पासे हा हा हुन जे आसे पासे जेको हूंदो उहो सभु घुमी वठंदासीं जीअं तव्हांखे जीअं द्वारका थियो पंहिंजे सौराष्ट्र साइड सोमनाथ थियो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आहे है न हू

हा हा हू बि ठाहिनि पिया हा हुते बि सुठो तरीक़नि सां ठाहिनि पिया सॼो सिंधियुनि जो हिस्ट्री छा छा हुते कीअं छा हिस्ट्री आहे सिंधियुनि जी वॾो झूलेलाल जो स्टैच्यू बि ठाहिनि था त जीअं हा स्टैच्यू घुमण जे हिसाब सां हिकिड़ो पॉइंट थी वञे त म्यूजियम टाइप बि जीअं हिस्ट्री अची वञे सभु

हू हा तमामु सुठो अथव राति जो बि हुते लाइट छो बि थींदो आहे त तव्हांजो सॼो ॾींहुं हिकु ॾींहुं हुते निकिरी वेंदो राति ताईं कुझु न कुझु फंक्शन हुते थींदा रहंदा आहिनि त हा हा ॿियों लखपत अथव पासे में कच्छ जी बॉर्डर ते ईंदो आहे हुते गुरुनानक जी जो हा हुते गुरुनानक जी स्टे कयो हुओ जॾहिं पंहिंजी यात्रा ते निकिता हुआ न त हुते हुननि स्टे स्टे कयो हुओ त हुते लखपत करे आहे शहर त हुते बि जाम सुठो वधीकतर तव्हां दिसंबर में घुमो न पंजुवीह दिसंबर जे आसपासि जी तारीख़ुनि में त हुते टे ॾींहं मेलो लॻंदो आहे त हुओ हा जाम माण्हू हितां वेंदा आहिनि आदिपुर गांधीधाम मां बसूं कराए ऐं हुते चालू ही हूंदो आहे टे ॾींहं फंक्शन हा हा बसूं कराए सुबुज जो अर्ली मॉर्निंग में निकिरंदा आहिनि सभु आदिपुर गांधीधाम मां हुते सॼो ॾींहं फंक्शन अटेंड कंदा इन पासे में क़िलो आहे बॉर्डर आहे पंहिंजी त हुते सोल्जर इंडियन आर्मी जा हूंदा आहिनि थोर्प बीच वांगुरु आहे त उहा सभु आसे पासे में ॾिसणु जहिड़ो आहे

हा हा जीअं कच्छ में बि तव्हांखे ॿियो जाम कुझु आहे घुमण जो जीअं तव्हांखे काला डूंगर वञिणो हुजे पोइ विच में माता जो मढ़ बि ईंदव माता जो मढ़ बी फ़ेमस आहे जीअं नवरात्री में माण्हू घुमणु वेंदा आहिनि हा हा हा उहो ई जाम माण्हू त साइकिल हलाए बि ईंदा आहिनि सूरत मां साइकिल ते जाम ॾह ॾह ॾींहनि जी जर्नी कंदा आहिनि पोइ जीअं नवरात्री जे फ़र्स्ट ॾींहं ते अची पहुचंदा आहिनि माता जे मढ़ जाम जा हा जाम माण्हुनि जी ॿादा हूंदियूं आहिनि

पकु पकु फ़ोन कजो न हा हा हा पकु ठीकु आहे